मां हिकिड़ो कैमरामैन आहियां मां पिछलनि टेवीह सालनि खां शूटिंग कंदो आहियां कैमरा जी जेका कंपनी आहे सोनी सभ खां बेस्ट में बेस्ट आहे उनमें सुठे नमूने जा फीचर्स क्वालिटी शार्पनैस ब्राइटनैस कॉन्ट्रास ॾाढो बहितरीनु में बहितरीनु सुठे में सुठो सोनी कंपनीअ में आहे मां ॿिया बि घणा ई कैमेरा यूज़ कया पर जेका क्वालिटी असांखे सोनी कैमेरा में मिलंदी आहे सम्झो इहे मां वीडियो जो कमु आहे इन करे मां फोटोग्राफीअ जे बारे में नथो ॻाल्हाए सघां छो त फोटोग्राफीअ में पिक्सल ईंदा आहिनि पंजीह मेगापिक्सल टीह मेगापिक्सल ऐं कैमेरा में वीडियो जे कैमेरा में पिक्सल न ईंदा आहिनि अॻे त कैमरो नोर्मल हलंदो हुयो हाणे डिजीटल जे हिसाब सां सम्झो एच डी फोर के इहे सभु कैमेरा ईंदा आहिनि ॾाढा बहितरीनु खां बहितरीनु कैमेरा इन वक़्तु हलनि था पिया पर सभ खां बेस्ट जेका क्वालिटी ॾींदी आहे उहा सोनी कंपनी आहे मूंखे सोनीअ ते ॾाढो विश्वासु आहे